हमारे क्षेत्र में मनोरंजन के लिए हम सभी महिलाएँ एकत्रित हो जाती हैं और हम भजन करते हैं मोहल्ले में गाना गाते हैं कभी कभी सब लोग मिलकर रामायण का पाठ कर लेते हैं और कभी हम सुंदर कांड भी रख लेते हैं कभी रामलीला करते हैं और कभी हम कुछ नाटक भी बना कर करते हैं जिससे हमारा मनोरंजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और नाटक से हमे सीख भी मिलती है और कभी हमारे बच्चे नृत्य करते हैं और जिनको मतलब बच्चों को देख कर बड़े भी नृत्य करने लग जाते हैं बड़े लोग भी बच्चे बन जाते हैं उनके साथ डांस करते हैं मस्ती करते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं वह डांस कर कर और कभी कभी हम मिल कर खेल खेल लेते हैं नए नए प्रकार के जिससे हमारा मनोरंजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और हम सभी लोग मनोरंजन के लिए गार्डन घूमने चले जाते हैं वहाँ का नज़ारा हमें बहुत पसंद आता है हरे हरे पेड़ पौधे पेड़ पौधे वहाँ पर हम बहुत घूमते इन्जॉय करते वहाँ का वातावरण और हमारे बच्चे गार्डन में झूला झूलते हैं बहुत मस्ती करते बहुत इन्जॉय करते हैं और हम वहाँ पर बहुत नए नए प्रकार के खेल भी खेलते हैं गेम खेलते हैं जैसे लुका छिपी खो खो हो गया बेडमिंटन हो गया और हमारे गाँव में मनोरंजन के लिए युवा पीढ़ी के लोग भी मिल कर विभिन्न प्रकार के खेल खेल लेते हैं जिसमें वह कभी कभी प्रश्न मंच कर लेते हैं अंताक्षरी भी बैठ के खेल लेते हैं और हम मनोरंजन के लिए सभी महिलाएँ बच्चे मिल कर बहुत सी बातचीते भी कर लेते हैं जिससे हमारा मनोरंजन बहुत अच्छे तरीका से हो जाता है